हम चाही जे हमर बेटा भाइ या अन्य लोग जे छै से मतलब शिक्षा जे छै से एहन शिक्षा प्राप्त करय जे अपन जे छै से देशके या अपन जे छै से समाजके जे छै से विकास करय समाजमे जे छै से ओ जे छै ओकरासँ किछु फायदा हुअ समाज जे छै से ओकरा जे छै से ओकर मतलब काजसँ आओर गतिविधिसँ समाज लाभान्वित हुए तैं हम चाही छी जे हमर बेटा या हमर भाइ या अन्य लोग जे छै से मतलब मत व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करय या जे छै से इंजिनियरिंगके शिक्षा या मेडिकलके शिक्षा या अन्यन्य शिक्षा जे छै से प्राप्त करय जे ओहिसे कि हेतय जे समाजके जे छै से बहुत विकास हेतै जे छै से फिजिक्स विषय जे छै ओ जे छै हमरा बेहद पसन्द या फेर हम चाहब जे हमरो ओकर विस्तार दिअ फिजिक्स विषय जाहिसँ ओकर स्तर जे छै से विकास हुय लोग जे छै से ओकर जे छै से उत्तरोत्तर जे छै से विकासके लिय जे काज करता साइंटिस्टसभ जे छै से ओकरे जे छै से परिणिति छै जे अपन विषयके विकास करय अपन जे छै से एकसँ एक खोज केलथि हँ